हमने अपनी मूल भाषा से अलग मतलब जैसे डब्ड किताबें पढ़ी हैं जैसे कि कोई भी अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई किताब को हिंदी में भाषा में डब दिया गया तो वो हमें अच्छे से समझ आने समझ आ जाती है और वह जैसे एक स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा है तो वो किताब पढ़ के हमें बहुत ही ज़्यादा सीख मिला दूसरे कंट्री का किताब दूसरे भाषा का किताब को जब अपने भाषा में डब करके जब पढ़ाई पढ़ने का अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वहाँ पे हम लोगों ने अर्थ की वो कहानी को सुना समझा उस चीज को सीखा की जीवन में ऐसा काम करना नहीं चाहिए और क्या करना चाहिए इसका परिणाम क्या हो सकता है और अगर बात किया जाए कि हमारी मातृभाषा कि मैं किताब जैसे वो चंद्रकांता एक उपन्यास है ये हमारी जो है हिंदी भाषा हिंदी साहित्य की सबसे प्रथम पुस्तक थी इसे लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा हिंदी में लिखी हुई है बहुत ही एक अच्छी किताब है जैसे शाद कबाएदी हो गया मैथिलीशरण गुप्त का पंचवटी ये सब किताबें जो है दुनिया में सारे लोगों को ये सब किताबें पढ़नी चाहिए और इससे सीखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराने लेखन में लिखी है और यह अनुभव करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को दर्शाया है और बताया है और सीखाने की हम लोगों को कोशिश किया गया है अच्छी भाषा में हम लोग को